अॻे साल जीअं मुंहिंजी निणानूं वैष्णो देवी वञणु पियूं त मूंखे फ़ोन कयो भाभी तूं बि हलु त मां चयमां मुंखे पंहिंजे गोॾनि जो सूर आहे मां न चढ़ी सघंदमि मूंखे ॾाढो डपु हूंदो हो ॾाका कीअं चढ़ी सघंदमि पोइ मूंखे मातारानी शक्ती ॾिनई मां जय माता दी जय माता दी करे चढंदी वयमि मातारानी मूंखे शक्ति ॾिनी मां सुठे नमूने माता जो दर्शनु करे आयमि जेको मूंखे डपु हुयो त मां ॾाका न चढ़ी सघंदमि उहो मुंहिंजो डपु लही वियो